दा गोदो आं दिनै सत्तुर बसर जाफैबाय नाथाय बै समाव जोङो उन्दै उन्दै समाव गेलेनाय आयदाफोरा जोङो बांसिनै फुटबल गेलेनाय आरो बाथा गेलेनाय बेबायदिखौ बांसिन जोङो गेलेनाय जायोमोन गोदोनि दिनाव शिक्षानि अर्थ'फोरा खोब खमथारमोन फरायसालियाव थांनोनो माने गिनाय मोनोमोन बिमा बिफाया जोंखौ आइ आफाया फरायसालियाव हरनो नागिरोब्ला जों खारखोमाबायोमोन बेबायदियाव जोङो माने गोदोनि दिनाव शिक्षानि अर्थ'खौ खोब माने खम नुबोदों नाथाय आथिखालाव गोदोनि मुगाजों दानि मुगाजों जों गोबां सोलायबोनाय मोनदों जायनि जाहोनाव जोङो सोलोंथायाव बांसिनै बेसेन होनाय जों नुबोदों

बेखौ जोङो बुंनांगोन दानि जुगनिजों गोदोनि जुगनिजों गोदोनि जुगाव साख्रि लानोबा बे डिफेन्सआव साख्रि लानायफोरखौ आसाम रेजिमेन्ट पुलिस बेफोराव लानोगोनांब्ला हमनासो लाङोमोन मोनथाराबा बे लावखार गथ' लावखारफोरखौनो माने हमना लाङोमोन आरो पुलिसफ्राव बेबायदिखौ जोङो नुबोदों आंखौबो बेबायदिनो पुलिसाव लांनो नागिरदोंमोन बेखौबो आं गिनानै माने थांनाय जायासै आरो बेबायदिखौबो जोङो मोनबोदों नाथाय दानिया थाखा गारनानै नागिरब्लाबो मोननो हायि जाबाय शिक्षानि माबाया बारासिन जाबाय गोरोङा बयबो जाबाय जोंनि गामियावनो गोबां माबा दङ बि ए पास दङ पि अ पास दङ आरो जोंनि गामियाव ओरैनो लेक्सारार हिसाबै आद नयजनानो दं लेक्सारार हिसाबै आरो डिफेन्सआव दङ बिदिनो बायदि बायदि माबायाव माने सोरखारनि खामानि बेयाव एंगेज जानाय जोंनि गामियाव दं आरो दा जुदि आं बेनिखायनो आथिखाल मुगायाव सोलोंथाइजों बोरै दावगानो हागोन सोलोंथाइआव बोरै दावगानो हागोन बेखौ लानानै जोङो जोंनि गामियाव लाइब्रेरि दङ आरो जौगा आफाद दङ महिला दङ जों मोनथाम आफादजों सावरायो सावरायनानै जोङो बेखौ मोनफा मोनफा थांखि लायो जेरैहाय मोनाबिलि सान मोनाबिलि सानहाबनायनि सिगां सिगां सारिता पासतानिफ्राय साफ्रोमबो गथ'आ बाहेराव ओंखारनो मोना थिग बिब्दिनो फुंनि समावबो सारिता बा पासता पासता सयतानिफ्रायनो दा गोलाव सम नालाय पासता सयतानिफ्राय कुनु साब तारमाने साततासिम सयता साततासिम कुनु गथ'आ बाहेराव ओंखारनो मोना आरो न'आवनो फरायना थानांगौ दा बेनिखायनो जोङो बेवहाय जों बुंनांगोन जोंनि गामियाव गथ' गथ'फोरखौ बा सेंग्राफोरखौ सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जोङो बाहेराव ओंखारनाय जों नुवा आरो गाज्रि बेसाद लानायफोरखौबो जों माने दिनैसिम जों बुंनो हाया आरो दा जोंनियाव खोब मोजाङैनो शिक्षानि मावबायावबो सोलोंथायावबो जोंहा आवगायनायखौ जोङो नुदों आरो आसा खालामदों बेबायदिनो साफ्रोमबो जोंनि बर' हारिनि

रायजो राजाफोरा बेफोरबायदि निति नियमजों हयत' सोलोंथाइआवबो आवगायहोनो हागोन इयुन जोलै गथ'फोरखौ जोङो सोलोंथाइआव जथेस्त' माने आवगायबोनो हागोन आं बेखौबो मिजिंथिदों